हैलो म्हाराज साढ़ा ना नलका खराब होई गेदा कोलै आना तुसें नलका ठीक करने गी तुसें बोलेआ हा नलका ठीक करने ताहीं हैलो नेईं नेईं नेईं म्हाराज साढ़ा नलका खराब होई जाना नेईं नेईं म्हाराज साढ़ा नलका खराब होई गेदा असें पानी दी बड़ी कमी ऐ केह् करचै असें गी पानी दी बड़ी तंगी ऐ ते बंदा निं ऐ थुआढ़े कोल कम्म कराने आह्ला दूआ कोई ते उन्ने तगर साढ़ा कम्म लटकाई ओड़ना एह् साढ़ा सारा कम्म लटकी आ ते इस स्हाबै दा दस्स पंदरां दिन अपने स्हाबै दा अम्मा एह् म्हाराज चार पैसे बद्ध लेई लैयो चार पंज सौ बद्ध लेई लैयो ते नलका ठीक करी जायो साढ़ा नेईं म्हाराज तुस किन्ने दिन ठीक ऐ म्हाराज ठीक ऐ करी जायो एह् कम्म